جی ہاں میں ایک کامیاب کاروبار کے بارے میں جانتا ہوں جسے پاور لوم کہتے ہیں گرے کلاتھ پروڈکشن یہ ہماری کمیونیٹی میں ہر کو ہماری کمیونیٹی میں ہر کوئی یہ کاروبار اور بزنس کب کرتا ہے جو پاور لوم ہوتا ہے کم سے کم ایک ہر شخص کے پاس یہاں پر موجود ہے جو کہ بہت ہی کامیاب اور بہت ہی پرانا کاروبار ہے یہ ہینڈ لومس کے بعد سے شروع ہوا اور یہ آج تک چالو ہے میں اس کی کامیابی کا راز جو ہے ہارڈ ورکنگ ٹونٹی فور انٹو سیون اس پر کام کرنا پڑتا ہے اس پر واچ رکھنی پڑتی ہے تب جا کر اس میں کامیابی ملتی ہے یہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھا کاروبار ہے یہ ہر کوئی اسے کر سکتا ہے اس میں کیپٹل اور بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اصل چیز جو اس میں کونٹرنٹریشن اور دھیان اور اس میں ہارڈ ورکنگ کیونکہ ٹوئنٹی فور چلنے والا ہے اب جتنا اس پر دھیان رکھیں گے جتنا اس پر وقت دیں گے یہ اتنا آپ کو اونچائی کو بڑھائے گا یہ اتنا آپ کو کامیاب بنائے گا